मां जेके वायरलेस हैडफोन घुरायां आहिनि उहे तमामु ख़राबु निकिता आहिनि उहे मां कंपनीअ में वापसि कंदुसि उन जो बेस ॾाढो किनो आहे कननि में खाए थो चार्जिंग सफ़ा नथी हले लो लो थी थी वञे हिन करे मां कंपनीअ वापसि कंदुसि